हँ कहियौ मधुबनी जिला तऽ बड़ी टा छै मधुबनी जिलामे बहुत छै घुमयवला जेना मधुबनीके मिथिला पेन्टिंग प्रेस छै राँटीमे राँटीमे राँटीमे महाराज साहेबके ड्योढ़ी छलनि राजनगरमे ड्योढ़ी छनि बहुत छै घुमयवला दूर दूरसँ यात्रीसभ अबै छथिन घुमयके लेल आओर

हँ हँ तऽ मधुबनीमे बड़ासँ मधुबनीमे बड़ासँ बड़ा होटल छै लोक खाइके कोनो असुविधा नहि छै ओतय खाइ छथिन लोकसभ हँ तऽ हँ तऽ मिथिला पेन् हँ मिथिला पेन्टिंगमे महिलाकेँ सिखाओल जाइ छै पेन्टिंगो लोक सीखै छै आओर दूर दूरसँ सीखयके लेल अबै छै हँ हँ तऽ मधुबनीमे तऽ छै मिथिला पेन्टिंग प्रेस ओहिके बाद बड़ा बड़ा होटल छै हँ हँ तऽ अयबै तब ने हैत भऽ ओ हँ हँ मधुबनिएमे अहाँके बड़ा बड़ा होटलोसभ छै राजनगर सेहो मधुबनिएमे पड़ै छै राँटीमे महाराज साहेबके ड्योढ़ी छै ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म हँ हँ अबियौ देखियौ ह्म्म ठीक छै बता देब हम हँ हँ हँ हँ हँ तऽ मधुबनी बड़ी टाके जिला छै ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म